आङो आंनि मोजांसिन मोन्नाय संनाय खावनायनि रेसिपि या जाबाय नाफाम आं नाफामखौ जोबोर मोजां मोनो आरो जानोबो जोबोर गोथाव नाफामखौ आं खालामनोबो रोङो नाफामखौहाय थास' बिसं गोसोमजोंहाय ना फिसा फिसाखौ उलार बा थौसियावहाय बुरजाहाय देनानैहाय दोनानै दोनानै दोनानै बेखौ औवानि हासुङाव आरामसे बार हाबै सोनानै दोन्नांगौ गोबाव सम बेखौहाय नाफामखौहाय मास मोनथाम मोनब्रैसो सोनानै दोननांगौ हासुङाव जेबो बार हाबहोवालासेनो मानोना बेयाव बार हाबबाथाइ नाफामआ मैखुन खुयो आरो गारजि जायो गोखा जायो बेनिखायनो आरामसे बेखौहाय नाफामखौ देखां आरिखां साफा खालामनानैहाय हासुङाव सोनानै औवानि हासुङाव सोना दोन्नानै मास मोनब्रै बा मोनथाम सोना दोन्नानैहाय बेखौ उनावहाय संनानै जायो नाफामखौ आङो जानो जोबोर गोथाव मोनो आंनि पेब्रेट आ मोजां मोनसिन्नाय ओंख्रिया नाफामानो बेनि थाखायनो आं नाफामखौ जोबोर गोथाव मोनो